ہیلو

میم مجھے نا فریج خریدنی تھی مجھے والپور کا ڈبل ڈور ٹو اسٹار کی فریج خریدنی تھی کتنے رینج تک کی ہے اچھا میم اور کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں مل سکتا اس میں سولہ سے پندرہ ہزار میں تو اس سے اور بھی کم رینج میں نہیں مل سکتا کتنے تک اچھا اور بھی اس رینج میں اور بھی کمپنی کی فریج بھی کون کون سی کمپنی کا مل جائے گا اس رینج میں ہاں میں نے بتایا وال پول ڈبل ڈور کا لینا ہیں ای ایم آئی پہ مل جائے گا تو اس کے لیے کیا کیا کیا کیا آئی ڈی لگے گی ہاں اچھا اور اور بھی کچھ پوچھ رہے تھے بتا دیں گے لینا ہوگا تو او لینا تھا اس لیے پوچھ رہے تھے کہ پوچھ لیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے